हेल्ल' ओइ फुंसोरांनि बिफा ना ए माबोरै दं ए आङो उमुगनि हुल्थुगावनि माबा जाहैबाय बैग्रिस्रि सिनायाखै अ माबोरै दं मोजाङै ना औ आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय गथ'फ्रालाय साबेसे जाखो मोनलाय अ होमबा गासै बहा सोदों ओमफ्राय स्कुलाव हाब्बाय

अ अ अ ओमफ्राय बेसेबां क्लास ओमफ्राय अ फाइभआव अ दे ओमफ्राय मोजां जाहैबाय औ औ औ अ ओमफ्राय

अ औ औ औ

औ बेखौनोथ' आं मोजांबा होमबा जोंहाबो बेलाय नानिखौ सोनांसिगोन होमबालाय ओमफ्राय फिसफोरालाय बेसेबां बेसेबांथो मान्थलि अ क्लास जेनैबा फ'रफोरबाबो क्लास फ'राव हा औ औ जेनेबा औ एडमिसना बेसेबां थांगोन आय दे दे दे बारा माबा नङा औ लेखा ओमफ्राय ड्रेसफोरा ड्रेसआ बाहेरानिफ्राय

अ नङा थारमाने बे जि रोजायावनो जेनेबा जि रोजायावनो कमप्लिट जागोन नामा होनदों आं होन्नाय जादों आरो आङो ड्रेसफोरखौ सोफागोन ना सोफाया ना दस्रा आलादा थाबावगोन बाहेरायाव बायबाव नांगोन

औ औ औ औ दे दे दे

दे होमबा

औ औ दे होमबालाय होमबा आङो बेयावनो सोनोसै दे आं बेखौनो सोंनो कल खालामनाय जादों आरो दे होमबालाय मोजाङैनो दंबा औ दे दे बाय